हम अपने गायन में किसी भी गीत या वाक्य वाक्य को रचना को और व्याख्या को शामिल कर सकते हैं उसको गाने की रूप में गाके और उसको छोटे से वर्ण को बड़ा करके उसको भली भांती समझा के हम उसको अच्छी तरह से गायक के रूप में जैसे कि कोई गाना गाता है उसी तरह उसको पढ़के और बताके समझा के हम उसे भली भांती से कर सकते हैं शामिल और उसको शामिल करने के लिए गीत को व्याख्या व्याख्या के रूप में हम बता सकते हैं और उसकी रचना रचना को भी व्याख्या की तरह समझा सकते हैं और उसको एक दूसरे से शामिल कर सकते हैं